आंनि फरायनाया आं ओन्दैनिफ्राइनो केथलिक मिशन आव फरायदों आरो आं एलेबेन थुएल्फ खौबो बेयावनो फोजोबदों आं ओन्दैआव बाराबो गोरोंद्राय नङामोन आं उनावसो आस्थे आस्थे हारसिंनो फरायनानै एसे मोजां जाफैदों आरो क्लास थुएल्भ जोबनानै आं आलदायाव एडमिशन लादों आरो आं बेयाव इक'न'मिक्स मेजर लानानै फरायदों आरो एम ए आवबो आं इक'न'मिक्स मेजर लानानै फरायदों आरो दायो आंनि फरायनाया बे एम आव जोबनाय बिदि नङा आं आलदाबो खालायबावगोन आरो साख्रि माबा माबि मोनसे बिदिनो खालामगोन बयहाबो थायो खि साख्रि बिदि मावनो थाखै गोसो थायो आरो बिनि फ्रिफेरेशन खालामनाय मानाय बेयाव खस्थ' जायो थेवबो जों जेब्ला खस्थ' खालामो अब्लानो जोङो गासैयावबो साकसेस जायो बेखायनो खस्थ' खालामनानै बाबो मोनसे समाव नङाबाबो मोनसे बेयावहाय साख्रि लानानै लाइफ आवहाय साकसेस जानायनि थाखाय हाय आसा थायो आरो बयनाबो